हाँ भैया मैं पहुँच गई हूँ आपका कितना पेमेंट हुआ क्या आपके पास कोई ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहती हूँ कैस नहीं है मेरे पास तो मैं आपको पेटीएम कर दूँ या फोन पे कितना पैसा हुआ ठीक है तो मैं इसी के माध्यम से कर दे रही हूँ आपका यू पी आई पेमेंट